हैलो मीशो मां तव्हांजी वैबसाइट ते वञी करे हिकिड़ी ईयरफोन ऑडर कई हुई जेका मूंखे हिन महिल अञा डिलीवर थी आहे उन खे मां हाणे अञा पैकेज खोलियो आहे त उहा थोरी सी क्रेक निकिती आहे जेका तुर बि सही नथी हले मां सेल मां घुराई हुई मूंखे अघ त ॾाढो सस्तो पियो हुओ इन जो पर क्वालिटी बिल्कुल बि बजाइ कोन्हे की हिन महिल मूंखे उहा वापसि करणी आहे थी छा थी सघंदी उहा वापसि तव्हां मुखे जल्दी सां जल्दी ॿुधायो मूंखे त क्वालिटी बिल्कुल बि नथी वणे तव्हां ईअं प्रोडक्ट पहिरियों बि हिकु प्रोडक्ट घुराए चुको आहियां तव्हांजी वैबसाइट तां जेको क्वालिटी सही निकिती हुई पर हाणे जेका ईयरफोन मूंखे डिलीवर थी आहे बिल्कुल बि मज़े जी कोन्हे की हिकु बार तव्हां ॾिसी वठो की मूंखे छा ग़लति प्रोडक्ट त न डिलीवर थी वियो आहे ऐं मूंखे हिनमहिल इहो प्रोडक्ट वापसि करिणो आहे त उन ई कंप्लेन तव्हां पंहिंजे में दर्ज करे वठो अऊं थी सघेव त जल्दी खां जल्दी ईअं वापस करायो ऐं मुखे रीफंड ॾियो या न त एक्सचेज करे ॾियो जीअं तांखे सहुल्यत वञेव पर महिरबानी करे थोड़ो सो जल्दी करे छॾिजो ऐं जंहिं कंपनीअ जी मां ईयरफोन ऑडर कई हुई हुन कंपनीअ जी त इहा आहे ई न मां ॿी कंपनी जी ऑडर कई हुई ऐं मूंखे ॿी कंपनी जी ईयरफोन रिसीव थी वई आहे थोरो सो तव्हां ॾिसी वठिजो ऐं मूंखे ईयरफोन जी ज़रूरत हुई त थोरो सो जल्दी करे छॾिजो जेतिरी जल्दी थी सघेव तव्हां वटि